हमारे स्थानीय क्षेत्र में जो देखा जाए तो जो कला है शिल्पकारों की वह यह है की मूर्तिकला स संगीत कला चित्रकारी कला नृत्य कला अलग अलग प्रकार की ऐसी कलाएँ हैं जो हमारे यहाँ पर की जाती है और यह कला का बहुत ही अच्छे से उद्बोधन किया गया है हमारे यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग तरीके से एक कला को पकड़ लिया उस कला का पूरा विवरण वहाँ पर दर्शाया है इसी तरह से हमारे यहाँ पर शिल्पकारों ने समर्थन किया है और जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी धन की कोई परेशानी नहीं है तो वह तो वह अनुदान भी करता है और सक्सिडि भी देता है की यह कला को अच्छे से आगे बढ़ाया जाए और और और व्यवस्थित तरीके से अच्छा किया जाए क्योंकि पुरानी जो कलाएँ हैं जो हमारे पास एक राष्ट्रीय धरोहर के तरह रूप में रखा गया है इस जिसको हमको अच्छे से सँजोए रखना हमारी भारत देश की हमारी जिम्मेदारी है इस देश में रहने का जो ऋण हम चुका रहें हैं तो समझो इसी तरह से चुकाएंगे की हम जो पुरानी शिल्पकारों धरोहरों को हम अच्छे से अच्छे सुरक्षित तरीके से रख सक